मिकी लगदा जेह्के इंडियन स्पोर्टस जिस च होई गेआ कबड्डी खो खो होई गेआ मिगी लगदा इसदा साढ़े इंडियन बिच काफी पोटैंशियल ऐते इसदा इंटरनैशनल लेवल पर इन्नी ओह् रिकोगनिशन नेईं मिली दी जेह्की मिलनी चाहिदी अज्ज तक इंडियन बिच जिन्ने बी हैन बड़े सारे ऐसे लोक न जिं'दे के जि'यां कबड्डी बी खेढा दे हे इंटरनैशल मैच बी होआ दे हे

ते बड़े सारे बच्चें च इंट्रस्ट बी होंदा इस स्पोर्टस बिच्च अ साढ़े जेह्के लोक इंडियन लोक उंदे च काफी पोटैंशियल ऐ इस गेम दा बी काफी पोटैंशियल ऐ कि इसी काफी बड्डे लेबल पर आडियंस लब्भी सकदी ते मिकी लगदा कबड्डी ते खो खो जेह्के दो ऐसे स्पोर्टस मेरी नजरें च मिगी लगदा कि इ'नें गी इंटरनैशनल लेबल पर अ होर रिकोगनैशन अ ओह् थ्होनी चाहिदी ओह् तां की लोकें गी जैदा शा जैदा पता चलै प्लेयर्स गी जैदा शा जैदा आडियंस थ्होन ताके होर बी जेह्कियां हैन इस च अग्गें होर मेह्नत करियै अग्गें जाह्न ते इस च स्पोर्टस गी थ्होने चाहिदे मिकी लगदा इस स्पोर्टस च काफी पोटैंशियल ऐ फिजीकली बी ते मैंटली बी थोह्ड़ा बड़ा काफी लेवल जेह्का डैवपलमैंट दा एह् जेह्के दो हैन कबड्डी खो खो होई आ